عالمگیریت نے ہندوستانی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں جس سے روایتی اقدار اور طرزِ زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں تاہم ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی ثقافت اور روایات کے تحفظ اور فروغ کے لیے بھی متعدد کوششیں کی جا رہی ہیں عالمگیریت کے اثرات ثقافتی تبدیلیاں مغربی اثرات عالمگیریت کی وجہ سے مغربی ثقافتی عناصر جیسے کہ لباس خوراک اور طرزِ زندگی ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اپنائے گئے ہیں فاسٹ فوڈ چائنیز اور ٹی شرٹ کا استعمال اور مغربی موسیقی اور فلموں کی مقبولیت اس کی مثالیں ہیں زبان اور مواصلات انگریزی زبان کا بڑھنا بڑھا ہوا استعمال اور مغربی طرزِ گفتگو اور مواصلات کا اپنانا بھی عالمگیریت کا نتیجہ ہے انگریزی زبان نے ہندوستان میں تعلیم کاروبار اور سماجی حیثیت میں ایک اہم مقاصد حاصل کر لیا ہے